अनिल मुंहिंजे मम्मी पप्पा जी सुभाणे एनिवर्सरी आहे त अहिड़ी कहिड़ी पिचर ॿुधायो न जेकी पारावारिकु हुजे सॼी परिवार सां गॾु वञी ॾिसी सघूं नंढा ॿार हुजनि वॾा हुजनि ॿुढा हुजनि सभु वञी करे ॾिसी सघूं कोई अहिड़ी पिचर ॿुधाए जेकी तूं ॾिसी आयो जीअं तोखे ध्यान में हुजई अहिड़ी पारावारिकु पिचर जेकी ईअं ॾिसऊं त ही मज़ा अचे ॿारनि खे बि वणे वॾनि खे बि वणे केरु तंगु न थिए गाना सुठा हुजनि ईअं करे ऐं कहिड़े सिनेमा में वञूं ऐं घणे टिकट पवंदी इहो सभु मूंखे डिटेल कढी ॿुधाईंदे ऐं केसिताईं मूंखे ॿुधाईंदे